व्हडल्या खेळगड्याचें नांव घेतलो जाल्यार नीरज चोपडा जेवली थ्रो हातूंत ताणें आपलें करियर केल्लो आसा ह्या खेळांत आनी दुसरो म्हणल्यार म्हजो एकटो इश्टूय आसा तो सद्या जी सी ए क खेळटा गोवा क्रिकेट असोसिएशन रंजी ट्रॉफीक खेळटा तो आनी तो आपले खेळाकूच आपलें साधन अशें मानता तितून क्रिकेट क्रिकेट तो फास्ट बॉलिंग करता एस अ फास्ट बॉलर तो आय आय पी एलाकूय सिलेक्ट जावपा खातीर सद्द्या मेहनत करता उरलेल्या गेमी जशी की रंजी ट्रॉफी उरलेल्यो ट्रॉफी ज्योआसा गोंयांत इंटरस्टेट टॉर्नामेंट तो खेळटा आनी आनी खुबशे प्लेयर आसा जशे की एम एस धोनी आनी व्हडले व्हडले प्लेयर जे आपले खेळाक साधन मानलेले आसा खेळ हो आतां फक्त एस अ एन्टर्टेंनमेंट उरोंक ना तितूंत लोक आपलो करियरूय करतात